नमस्ते मैम बो बोल रहे थे की आपके यहाँ से कल मटर की सब्ज़ी हम ले गए थे मटर पनीर की उसमें कुछ से इस्मेल आ रहा था बहुत ज़्यादा ही नहीं अच्छा मिलता है बट पता नहीं क्यों हम भी यहाँ वहीं से ले जाते हैं लेकिन कल बहुत ज़्यादा इस्मेल आ रही थी और खाने के बाद उलटी उलटी भी हो गई क्या चीज़ बताइए हम लोग हम हम लोग इतना पैसा देते हैं ऊपर से फ़िर खाना अच्छा नहीं मिलता है चलिए ठीक है लेकिन आगे से देखिएगा ध्यान रखिएगा की ऐसा न हो हाँ नहीं नहीं हम कल मगाएँ थे ना तो बहुत ज़्यादा इस्मेल आ रहा था ऊपर से खाने के बाद पेट में दर्द भी होने लगा था और हमको लग रहा था कि बासी दिया था हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा

ठीक है आप आगे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए इतना पैसा लग रहा है फ़िर से खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो हम लोग इतना पैसा भी दे रहे हैं और खाना भी अच्छा नहीं मिलेगा तो फ़िर क्या मतलब ही है आपके यहाँ से खाना ले जाने का हाँ एक बार पता करिए हाँ हाँ पता करिएगा देखिएगा कि कहाँ से दिक्कत हो रही है यह ब बीमार होने का मतलब है कि फालतू में पैसा और वेस्ट होगा दवा में और हम सोचते हैं आपके यहाँ से खाना ही ले जाते हैं तो सोचते हैं कि खाना अच्छा आता है लेकिन कल के बाद से तो यही हो रहा है कि खाना या तो बंद कर दें या तो फ़िर आप लोग देखिए वहाँ पर समझाइए कि खाना अच्छा मिले हाँ एक बार देख लीजिए पता कर लीजिएगा ठीक है ध्यान आगे से ध्यान रखिएगा

ठीक है आगे से ध्यान दीजिएगा की खाना अच्छा आए और और तो क्योंकि सब लोग खाते हैं तो तो हम यहाँ प्रॉपर्ली हमको ई तो प्रॉब्लम होगी नहीं ठीक है मैम ठी ठीक ठीक है मैम नमस्ते ठीक है